हँ जाय के लेल एतऽ सऽ असुविधा छै एहि लए कऽ जे एतऽ जे दरभंगा जायब समय लगै छै गाड़ी घोड़ा के अभाव छै छोट मोट जे गाड़ी छै ताहि पर जँ जेतै तऽ मौसम खराब छै हवा सब लगै छै एतऽ ओतेक मानि लिअ जे गाड़ी सब सुविधाजनक नहि छै आदमी के बहुत मानि लिअ जे परेशानी कोनो लोकल ट्रेन तऽ नहि छै जे मानि लिअ जे ओहियो पर आदमी फटाफट निकैल जेतै एतऽ तऽ समय लगै छै आदमीके बसो मे ठंडा लगै छै नहि लगै छै से बात नहि छै बहुत ठंडा लगै छै एतऽ सऽ दिक्कत छै दूरी छै हँ एहि चीज सबहक सुविधाके बहुत मानि लिअ जे खराब छै जे ई हमरा सबहक सुविधा मानि लिअ जे ग्रामीण इलाका दिसन ई सब सुविधा नहि यऽ ताहि लए कऽ हमरा सब के बहुत समय लगैया आओर टेम पर जँ कोनो चीज एहन भऽ जाइया तऽ जल्दी गाड़ी नहि भेटैत रहैया हँ किए तऽ ओतेक उपलब्ध नहि छै जे पब्लिक सिटी छै ताहिमे ओतेक उपलब्ध नहि छै आब तऽ मानि लिअ जे रोडो भए गेलै तऽ आब लोग तऽ जल्दी पहुँच जाइ छलए एकटा समय छलै जे हमसब बीमारी लए कऽ चारि चारि घंटा मे मानि लिअ जे पहुँचै छलहुॅं दरभंगा लेकिन आब एकटा ई अखन जे समय आबि रहल यऽ ताहि मे जे छै से कोनो समय नहि लगैया धराक दऽ गाड़ी मानि लिअ जे भेटैया जाय छी जाहिसॅं कि कम समय लगै छै तऽ ठंडो के आभाव ठंडा तऽ जकरा लगै कऽ से तऽ लगबे करत किए तऽ गाड़ी रहै छै तैयो आदमी अपना जनैत सब बेवस्था कए कऽ ओतऽ जे छै से पहुँचै छैथ हँ अइ सबहक एतऽ जे यऽ से बहुत असुविधा यऽ हँ आ असुविधा कऽ देखैत